आङो फ्लिपकार्टआव दिअ दिन प्रडाक दाखोलि बिहरदोंमोन जा थाब सफैदों बुसथुआ सानब्रैजोंनो सफैदों बुसथुआ आरो बुसथुआबो डिसकाउन्ट दंमोन दाम खमनिबो मोनदों आं बेखौ आरो बुसथुखौ ट्राइबो खालामदोंमोन आं दाख्लि जा मोजां मोनदों आङो बुसथुखौ आरो जा गोथावबो मोदोमदों सेनाबो बुसथुआबो बेखायनो आङो जा मोजां मोनदों बुसथुखौ मानोना बुसथुआबो जा मोजां आरो थाब सफैदों ओमफ्राय बुसथुआबो आं बे प्रडाकनि सायाव मोजां मोननानै आरो दस्रा प्रडाकबो आङो बिहरबावदो आरो दा बेनोसै आरो